हम लोग बचपन में ही बहुत अच्छे से मेला अगहन के मेला लागते हैं हम लोग एक पैसा दो पैसा पाते हैं जाते हैं लेके वहाँ सामान गुड़हिया जलेबी मिलता है मूंगफली हैं सेव भी मिलता है हम लोग एक पैसा दो पैसा में खूब मजे से सारा चीज खरीद लेता है पाता हैं चूड़ी भी ले लेता है हम लोग पहनता है एक पैसा में दो पैसा में ऐसे ऐसे अच्छा से सामान मिलता है दादी दादा से मैं पैसा मांग लेते हैं एक पैसा दो पैसा देते हैं ज़्यादातर पैसा पहले रहता है नहीं मने पैसा में दो पैसा में एक रुपया दो रुपया में हम लोग इतना समान खरीद लेता है माटी के जो है या तोला है खिलवाड़ है बाल्टी है ये सब भोंपी भोंपा जो हम लोग मजे से समान खरीद लेते हैं न वहाँ से बजाते बजाते आते हैं मेरे अच्छे से मेला लगते है पहले हमारे बचपन में ऐसा ऐसा समान मिलता हैं मैं भी जाते हैं चले जाते हैं अब तो हैं अगहन के मेला हो गया फिर कुआर के मेला हो गया वहाँ कुआर में ही मेला में सब एक पैसा दो पैसा लेके हम लोग समान खरीद लेते हैं एकरे बाद से फिर हम लोग अगहन के मेला चला हम सभी जाए कड़ी चला जाए चौकियन जाए वहाँ से बहुत भीड़ लगता है बहुत मेला लगता है बहुत सामान हम बहुत मेला वहाँ अच्छा है बिन्हा चल जाए हम सभी चला जाए पैदलय मने जाईं पहले तब तो अब तो मोटर गाड़ी है पहले तो मोटर गाड़ी रहा नहीं पैदलय हम सभी जाए सामान बहुत सामान आए बहुत से आलम मनै जाएँ हम लोग वहाँ से पैदले जाए समान खरीद के खूब मेला लागय दर्शन करी अच्छे से वहाँ से आई करे माने पुरहन सभी जाई चला जाई पैदलय वहाँ भी अच्छा अच्छा से सामान लें ले बहुत स मेला बहुत अच्छा से लागई हम सभी सारा से से बचपन में हमार सभी के बचपन हम सभी ऐसे रहे हम सभी अच्छा से एक पैसा दो पैसा में अच्छा अच्छा सा समान हम सब लोग खरीद ले अइहें यहाँ भी है इस वाला है यहाँ जगदीशपुर में है हम सभी मेला है अच्छा से मेला बहुत भीड़ लगते हैं बहुत अच्छा भीड़ लगता है और हम बच्चे हैं पैसा ले लेते आ तो मजे मजे पैसा ले के बच्चे जाते हैं खरीद का समान लेते हैं हम सब एक पैसा दो पैसा मजे मजे का समान खरीद लेता है यहाँ मेला लगता हैं वहाँ पड़ाव पे है यहाँ उहाँ भी मेला लगता है दुर्गा पूजा लगता है हम सभी बारह दिन तो जाते हैं वहाँ समान दर्शन करने के लिए हम सभी अच्छे से जाई दर्शन हाँथ धो के समझा कई हम सभी जाई दर्शन करी अच्छे से आई वहाँ से समान खरीद के ले कर आई पूजा पाठ यहाँ से अच्छे से करीं सभी अच्छे अच्छे से मेला है बहुत भीड़ लगता है बहुत अच्छा से मेला लगता है हम सभी ऐसे बचपन में ही ऐसी ऐसी रहते है बहुत राम लीला बहुत अच्छा हम सभी पैदलय जाई आई हम सभी बचपन में ऐसा ऐसा रहता हैं